दिक्खो डोगरी दे बारे च अगर गल्ल कीती जा तां डोगरी जेह्की साढ़ी उत्तर भारत बिच बोलने आह्ली जेह्की भाशा उत्तर भारत जि'यां तोहें जम्मू कश्मीर होइ गेआ हिमाचल होई गेआ एह् जेह्की ऐ उत्तर भारत दियां जेह्कियां बी स्टेटां हैन साढ़े जेह्कियां डोगरी बोल्ली जंदी ऐ लेकिन डोगरी दी गल्ल एह् ऐ कि जि'यां जि'यां आखदे न कि कोस कोस ते पानी बदले दस कोस ते वाणी उ'ऐ हाल ऐ न्हाड़े बिच जेह्की जि'यां जि'यां तुस अग्गै जंदे जंदे जेह्का बोलने दा तरीका ओह् चेंज होंदा जंदा जि'यां तुस मैं इस टैम बोल्ला न में एह् अपने कटरै दे एरिया दा लेकिन तुस इ'यां जम्मू जाह्गे उठी एह् जेह्का बोलने दा तरीका बिल्कुल चेंज होई जाना उधमपुर जाह्गे ओह् बोलने दा जेह्का तरीका ओह् चेंज होई जाना जि'यां साढ़े इत्थै चगला साढ़े इत्थै आखदे चगला चगला केह् होंदा जेह्दे र अस फुल्के बेलने होन्ने लेकिन उ'ऐ चगला जेह्का उधमपुर तुस जाह्गे उठी उसी आखदे लेकिन उसी ओह्